हाँ तो आपकी क्या दुकान है अच्छा किताब कापी की क्या क्या बेचते हैं उस पर अच्छा अच्छा अच्छा तो ये प्राइमरी से लेके जूनियर तक और ये सब किताबें कापियाँ अच्छा अच्छा तो हमको छोटो बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए चाहिए क्या नाम से कुछ किताबें चाहिएँ कुछ किताबें चाहिए जो प्राइमरी में नर्सरी वाले बच्चे एक दो में पढ़ते हैं मिल जाएगी और उसकी कांपी ओपी मिल जाएगीजाएगी पेन ओन हाँ पेन पेन पेन्सल रबड़ बैग ओएग बैग ओएग भी रखे हैं

अच्छा तो वही जो एक बच्चा है क्या नाम से यल केजी में और यू केजी में है हाँ एक वन में है ई तीनों का हाँ तीनों तीनों का हाँ तीनों का किताब जो भी लगता होगा तीनों की कापियाँ पेन्सल ओन्सल जो भी उसमें आता है रबड़ ओबड़ हाँ बैग ओएग भी तीनों का दे दीजिएगा हाँ यही सब कैसे कैसे क्या रेट की हैं कापियाँ ओपियाँ

हाँ पेन्सिले दे दीजिएगा रबड़ दे दीजिएगा अभी तो बस सब वही कर लेते हाँ हाँ हाँ दस रुपये वाली कापी दे दीजिए उसी हिसाब से कलम दे दीजिएगा और उसी हिसाब से हाँ हाँ पेन्सल रबड़ दे दीजिए बैग एक हल्का वाला हल्का वाला तीन बैग दे दीजिएगा तीनों

हाँ जो सही सा अपने हिसाब से जो सही समझिएगा ओ बैग निकाल दीजिएगा हाँ हाँ तो ठीक है तो जो महंगा है वही दे दीजिएगा जो मीडियम साइज वाला है ना जो मीडियम हाँ जी हाँ ओही दे दीजिएगा और तीनों बच्चों का कापियाँ दे दीजिएगा रबड़ दे दीजिएगा पेन्सल दे दीजिएगा हाँ उसको निकलवा दीजिए इसका कितना पैसा होगा लभसम कुछ आँकड़ा है आपको दो हजार के आस पास ना ठीक है ठीक ठीक है भैया ठीक ठीक ठीक नमस्कार नमस्कार